हमरा तऽ पहिने डांसमे बहुते रूचि यए हमरा डांसो बहुते पसन्द यए हमर बचपनेसँ ख्वाहिश छले जे डांस करू एहन करू जे कोइ देखय तऽ कहय कि हँ ई डांस करैए हिनका डांसमे रूचि छनि तऽ हम डांस तऽ ओनाहितो बहुते करैत छलहुँ गाँव आओरमे बट हमरा टीचर नहि मिल रहल छले तऽ हम ओनाहिते करैत छलहुँ अपने सीखैत छलहुँ डा गाना आओर देखैत छलियै टीवी आओरमे तऽ उएहके देख देखके किछु हमरा अबैत छले बट तैयो हमरा नहि भेल कि से हम पढ़ाइयो करैत छलहुँ तऽ हमरो होइत छले जे हम डांसो क्लास करू टाइम निकालिके तऽ हम करैत छलहुँ तऽ हम डांस जे करैत छलहुँ तऽ गाँवो आओरमे लोग कहैत छले जेकि ई बड़ नीक डांस करैत छै तऽ ओ कोइ कहितो छले से गाँवमे डांस करैत छै एना करैत छै तैयो हम किनको बात नहि मानैत छलियनि हम डांस करैत छलियनि से नित्य नित्य करैत छलियनि तऽ हम हमहूँ चाहलहुँ जे हमहूँ बहुते नीक डांस करू जे कोनो लेवलपर खड़ा हो सकूँ हमरो मैडल मिले ताहि द्वारे हमहूँ अपन क्लास ज्वाइन कयलहुँ टीचर मिललक रोज क्लास करैत छलहुँ आ डांस करैत छलहुँ तऽ पहिले तऽ ओनाहिते डांस करैत छलहुँ लेकिन आब जे बुझलहुँ से डांस करयके लेल हमरा तऽ पहिने गाना चुनय पड़त सङ्गीत चुनय पड़त नृत्य करयके लेल तऽ हम चुनैत छलहुँ चुनलहुँ तऽ ओहिपर हमरा जे गाना हमरा नीक लगैए जे गानापर हमरा नृत्य नीक करैत छी ओ गाना हम पहिने चुनैत छी फेर ओहिके प्रयास करैत छी रिहल्सलल करैत छी जे हमरा ओहि गानापर अबैत की नहि अबैए तऽ हम गाना हम पहिने चुनैत छी फेर रिहल्सलल करैत छी फेर हम ओहिके देखबैत छी की हम एहिपर नृत्य करैत छी हमरा नृत्य करनाइ बहुते पसन्द यए हम नृत्य करैत छी अखन तक हम बहुते शादियो व्याहमे सङ्गीतमे बहुते जगह हम नृत्य कयने छी आओर हमरा शाबाशियो बहुते मिलल यए ताहि द्वारे हमरा नृत्यमे रुचियो बहुत यए आओर हम सभसँ पहिने नृत्य करयके लेल अहाँकेँ जे गाना नीक लगैए सङ्गीत जे पसन्द यए सएह चुनू ताकि अहाँ कोनोपर जे गानापर डांस करबै ओहिके अहाँकेँ स्टेप नहि पता रहत तऽ सभके सामनेमे बुरबको बनि जायब आओर लोक कहत की ई तऽ ने डांस एकरा अएबो नहि करैत छै केना ने केना करैत छै ताहि द्वारे सभसँ पहिले सङ्गीत चुनू फेर डांस करू